आमच्या गोंयांत जर जेंडर जें एक चली भुरगें आनी चलो भुरगें हाच्या मदीं जें वेगळेपण आसा तें वेगळेपण कमी करपा खातीर आमच्या क्लासीनी जर वचत वर्गांनी वचत जाल्यार चलेक आनी चलयांक चलयांक बरोबर बसयतात तशेंच तांकां खेळपा खातीर कांय खेळ तांच्या मदींत तशें की बॉक्सींग आसूं येता किंवां कराटे पयलीं आमी अशें म्हणटालीं की ते दादल्यांनीच खेळपाचे ते चल्यानीच खेळपाचे पूण आतां त्यो चलयो लेगीत खेळटात क्रिकेट सुद्दां चलयो आमच्यो खेळटात चलेच खेळनात आनी अशी ही कॉम्पिटिशनां हे गोवरमेंट किंवां राजकीय स्थराचेर जेन्ना त्यो घडोन येतात तेन्ना स्कुलांनी किंवां शाळांनी चली भुरगे चलो भुरगो भाग भागीदार जातात ह्या कॉम्पिटिशनांनी तर तेन्ना ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून चलो आनी चली हें समान जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वता तेन्ना एक तरेन आमकां दिसता दिसून येता की आमचे सरकार जें आसा गोंय सरकार तें जेंन्डर इन इक्वॉलिटी खंय तरी खंय तरी पयस करपाचो प्रयत्न करतात तातूंत फक्त एक पॉलिसीच नाका पणू तांचो हे बारीक बारीक जे मागीर खेळ कडेन विचार आसूं किंवां शिक्षण कडेन विचार आसूं मागीर कांय स्किमी आसात जश्यो भुरग चली भुरग्यांक जर अमकेच पर्संटेज मेळ्ळी जाल्यार तांकां कांय सवलती मेळटात अमकेच पर्संटेज मेळी जाल्यार कांय स सवलती मेळटात त्यो सुद्दां गोवरमेंटान आपल्या स्किमीनी घातिल्ल्यो आसात कारण चल्याक आनी चलीक हो समान आपलो वांटो मेळचो